हमारे भोजन में उपयोग की जाने वाली ये सामग्रियाँ हैं वो दुर्लभ तो नहीं कहेंगे या असामान्य भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सभी के घर में इन सामग्रियों का उपयोग होता है जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी कोई भोजन बनाता हूँ तो मुझे बड़ी इलाइची दाल चीनी दाल का मसाला तेजपात के पत्ते लौंग काली मिर्च इनका उपयोग ज़रूर करता हूँ तो ये दुर्लभ नहीं है असामान्य नहीं है लेकिन सभी लोग इसका उपयोग करते हैं और मैं इसका कुछ ज़्यादा उपयोग करता हूँ